زیادہ تر جو بچے ہیں فارغ وقت میں جو ہے تفریح کے لیے وہ باہر جاتے ہیں کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں بیڈمنٹن ٹینس جو ہے یہ گیم کھیلتے ہیں اور جو ہے یہ تو آؤٹ ڈور گیم ہو گئے کچھ گیم ایسے بھی ہیں جو انڈور ہوتے ہیں بچے گھر کے اندر کھیلتے ہیں کیرم بورڈ لوڈو یہ جو ہے یہ بھی بچے کھیلتے ہیں جس سے ان کی ذہنی جو حالت ہے وہ بہتر ہوتی ہے اور کھیل کود جو ہے زندگی کا ایک اہم حصہ ہے اس سے جو ہے مانسک پیشیاں یعنی کہ جو ہمارے جو اندرونی طاقت ہے یعنی کہ جو دماغی طاقت ہے وہ بڑھتی ہے اور سد بدھی آتی ہے سمجھداری آتی ہے اور سلیقہ آتا ہے سمجھنے کی چیزیں ہوتی ہیں اور جو ہے آگے کیسے ہمیں کانفیڈینٹ کرنا ہے ان سب چیزوں کو بھی دیکھا جاتا ہے اور یہ سب چیز جو ہیں آنے والے ٹائم میں کہیں نہ کہیں جو ہے کام آتی ہیں